हैलो मैम मेरे बैंक से पैसे कट रहे हैं क्यों कट रहे हैं मेरा मैम मेरा नाम अंगूरी ठाकुर है जी मैम टू नाइन सेबन नाइन फाइब फोर थ्री सिक्स थ्री सिक्स ऐट जीरो सेबन ऐट मैम कल तो हाफ डे है ना जी मैम परसों आ जाएँगे फिर मैम पैसे तो नहीं कटेंगे ना जी मैम और कुछ तो नहीं लगेगा ना मैम जी मैम यहीं जानकारी चाहिए थी हमें नहीं मैम और तो परेशानी नहीं है बस पैसे की दिक्कत थी पैसे कट रहा था हमारे हर महीने के बीस रुपिए क्यों कट रहे थे किस कारण कट रहे थे नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं आ रहा है नहीं मैम नहीं मैम बस आधार कार्ड को भी अपडेट कराना था बैंक से नहीं मैम नहीं है जी जी मैम उसमें क्या क्या लगेगा मैम यस मैम जी मैम और कुछ तो नहीं लगेगा ना मैम जी मैम तो मैं परसों आ जाऊँ ठीक है मैम थैंक यू